आं हां हॅलो बूक स्टॉल न्हू आं हां म्हाका कांय पुस्तकां जाय आसलीं पूण कोंकणींनूय जाय आनी मराठीनूय जाय सगळीं विकतात तुमी

आं खूब घेतलीं जाल्यार तुमी कन्सेशन बी दितात ना आमकां वेग वेगळ्या तरेचीं जाय म्हणचे आमची एक संस्था आहा ती संस्था बूक घेतली आनी मागीर अश्या गरीब भुरग्यांक म्हण शाळांक अशे डोनेशन दितात न्हू किंवा अशीं दिवपाचीं आहा तीं दिवपाक तुमचे कडेन स्कीम आहा काय आं डिलिव्हरी तुमी डिलिव्हरी तुमीच दितले काय ना जाल्यार मागीर सांगूंक आहा तुमी तें ना जाल्यार सांगूंक आहा तुमी तें दिवचें नाजाल्यार हांगाच सावन हाड म्हणून हां हां ओके ओके आनी तातूंत सगळ्या तरेचे कॅटेगरी आहा म्हणचे पॉयट्रीच्यो उपरांत हां ओके ओके आनी तुमी पयशे तुमकां हेचेर पे केल्यार जाता न्हू गुगल पे म्हणा किंवा बॅंकेनसून ओके ओके ओके ओके ओके थॅंक यू वेरी मच मागीर न्हू ऑर्डर तुमकां धाडून दिता कळ्ळें म्हणचे ना जाल्यार आमचो मनीस येतलो आं बरें बरें ओके ओके कारण आमची कॉन्टिटी चड आहा न्हू ओके ओके तितलो आमी टायमूय दितले आमकाय खबर आहा न्हू